काणकोण म्हालांतली एक मोटी भलायकी सेवा म्हणल्यार जी काणकोणची काणकोणचें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जें लोकांक प्रायमरिली प्रायमरी हेल्थ सरविसीस प्रोवायड करता सगलें जें नॉनकम्युनिकेबल आनी कम्युनिकबल डीसीजीची जबाबदारी ही आरोग्य केंद्राचेर आसता तशेंच काणकोणच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराच्या अंडर येवपी सगळीं सब सेंटर्सां जीं गांवांगांवांनी आसा त्या माध्यमांतल्यान ग्रावंड लेवला वयल्यान आरोग्य कर्मचारी लोकाच्या घराघरांनी वतात आनी सेवा सगल्यो आरोग्य सेवा सगल्यांक पावयतात सेवा खंयच्यो तर एका गुरवार बायलाची जबाबदारी ही हेल्थ सेंटराची आसता बलायकी केंद्राची आसता ती बायल सुट्टगेर भुरगें पंदरा वर्सां जाता म्हणल्यार तेजी सगली जबाबदारी वॅक्सिनाची जबाबदारी आसा खंयचीं बारीक बारीक तेंकां दुयेंसां जाता ही ही जावची न्ही ही जबाबदारी हेल्त सेंटर घेता तशेंच मलेरिया सारकी टिबी सारकीं दुयेंसां हीं ना करपाची जबाबदारी पयस करपाची जबाबदारी ही बी आरोग्य खातेंच घेता तशेंच हॉस्पिटलायजेशन कितें तर कसलेय केसीस कोणाक हॉस्पिटलान एडमीट करचो पडलो ती बी थंय सगली वेवस्था आसा आतां कोविडाच्या टायमार कोविडाच्या टायमार आरोग्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी खूब काम केल्लें आसात आपल्या घर कुटुंबाची चिंता करिनासतना घराघरांनी वचून पेशंट कीट पुरवप सगल्यांक पावोवप तेंकां आयजोलेशनाची जबाबदारी घेवप ही जबाबदारी आरोग्य खात्याचे कर्मचारीच घेताले